साहित्यमे तऽ जे अइ से गोनू झाके किताब चन्दा झा के किताब विद्यापतिके किताब ईसभ जे अइ से हमसभ पढ़लहुँ लिखलहुँ कियाक तऽ जे अइ से एहिठाम जे अइ से राम जानकी महाविद्यालयमे जे अइ से हमसभ एकर जे अइ से जन्म सेहो देने रही ताहि लऽ कऽ जे अइ से एहिमे विनयानन्द जी के जे अइ से रहनि एहिमे रघुनाथ झा जे अइ से एकर जे अइ से जन्मदाता जे अइ से छथि नीलाम्बर बाबू ईसभ एकरा जे अइ से गङ्गा बाबू ईसभ जे अइ से एहिपर ध्यान देलखिन तऽ उएहसभ जे किताबसभ जे अइ से देथि जकर हमसभ पढ़ी लिखी आओर एहिमे जे अइ से सिक्रेटरी एगो बनायल गेल लीलाकान्त ठाकुर हाकिम के जे अइ से वैद्यनाथ हाकिम ओ अध्यक्ष बनलाह ओ जे अइ से सभ किताब पुस्तकसभ जे अइ से कुँवर ठाकुरके जे अइ से एक गाड़ी किताब ओ देलखिन जाहिमे सभ विद्यार्थीसभके जे अइ से पढ़बाके लेल जे अइ से हम देलहुँ अपनो जे अइ से पढ़लहुँ लिखलहुँ ओहिमे बहुत ज्यादे चन्दा झाके जे अइ से वर्णन विद्यापतके वर्णन सभ किताबसभ जे अइ से किसिम किसिमके अइ से किताबसभके पढ़ि कऽ अध्ययन जे अइ से कयलहुँ साहित्यक जे अइ से बुझायल जे दुनियआँ जे अइ से बहुत विद्वान सभ जे एकर जे अइ से वर्णन जे अइ से कयलनि हेँ आओर सभ तरहेँ जे अइ से ज्ञान आदमीके जे अइ से पढ़लासँ साहित्यके जे अइ से ध्यान देलासँ बहुत ज्ञान बढ़ैत छै आओर जे अइ से ओ पढ़ि लिखि कऽ जे अइ से ब्रेनमे अपना जे अइ से सेट करैए जकरा जेना होइत छै से अपन प्रवचन सेहो कयलनि आ प्रवचन कयलाके बाद जे अइ से ओ समाजके सुनबैत छथिन नीक बेजाय तऽ इएह एहि कॉलेजमे राम जानकी महाविद्यालयमे हम जे अइ से एकर उद्घाटन हमहीँ कयने छी अमरेश झा आओर दू हजार नब्बेसँ जे अइ से एहिमे जे अइ से विद्या व्यवसायके पढ़ाइ लिखाइ विनयानन्द ठाकुर एकर जे अइ से जन्मोत्सव जे अइ से कयलनि हमरासभके अइमे जे अइ से लेलनि हमसभ जे अइ से आदेशपालपर एकेटा आदेशपाल रही एखन जे अइ से कए कऽ जे अइ से बहाली कऽ देल गेलैए जे अइ से तऽ ओ जे अइ से धीरे धीरे धीरे जे अइ से हमसभ साहित्यके वर्णन जाहिसँ बहुत पढ़लहुँ लिखलहुँ आओर अध्ययन भेल ओकरा जे अइ से हमसभ दोसरोकेँ सुनेलियै दोसरो जे अइ से पढ़लक लिखलक आओर जे अइ से जेना तेना एकरा जे अइ से चन्दा झाके विद्यापतिके सुदर्शन जी कविके जे अइ से किताबसभ साहित्यसभ जे अइ से पढ़ि लिखि कऽ आदमी जे अइ से लोककेँ सुनबैए जे ई किताब पढ़ह ई देखहक ई देखहक ई देखहक सभके पढ़ा लिखा कऽ जे अइ से अध्ययन अध्यापन करा कऽ सभकेँ जे अइ से जे ध्यानमे जे अइ से लाबि कऽ हिनकरसभके प्रचार प्रसार जे अइ से ओहुना छलनि हेँ लेकिन हमरा जे अइ से एहि कॉलेजमे राम जानकी महाविद्यालयमे सेहो विद्यार्थीसभके सेहो पढ़ेलहुँ लिखेलहुँ आओर जे अइ से पढ़ा कऽ जे अइ से ध्यान दऽ कऽ ओकरासभके कहलियै जे देखहक ई दुनिआँ केहन छै साहित्य की छै साहित्यके वर्णन जे अइ से केओ कऽ नहि सकैए एहिमे जे अइ से विद्वानसभ एकर जे अइ से वर्णन कयने छथि एकरा पढ़ह एकरा जे अइ से पढ़ि कऽ जे अइ से देखहक जे अइ से दुनिआँमे केना की होइत छै जे अइ से देखि कऽ तोरो आश्चर्य आश्चर्य लगतह जे अइ से विद्या व्यवसाय फेर ओ चलि जेताह